हैलो हां ठीक तुस सनाओ अस बस इत्थै होंदे आं अं हां तुसें अज्ज जाना निं ऐ अच्छा अच्छा पंज सौ रपेआ लग्गी जाना थुआढ़ा अं मेरे घरै कन्नै गै लग्गे दा होंदा हां सेही ऐ तुसें हां ठीक हां भांऐं थुआढ़े अच्छा तां तुसें ई इत्थै लेई औंदा थुआढ़े घर दा अं हां खरी खरी तुसेंगी लेई जाह्गे लेई जाह्गे तुसेंगी ठीक ऐ पैह्लें सनाई ओड़ेओ अं जेल्लै मरजी आक्खो तुस अं हां सवेरै सवेरै ठीक रौहंदा नी जादै अं खरी हां खरी